आंनि गोनांसिन आयदा सोलोंनाया जाहैबाय प्रथमाव आंनि बिमा बिफानिफ्राय मोजां बोसोनखौ आङो सोलोंनो हादों आरो लोगोसे गोरों मानसिफोरनिफ्राय गोबां परार्मस बाथ्राखौ आङो मोन्नो हादों बिथांमोननि बिबायदि गोरों बाथ्रा बुंनायजों आंनि जिउआव मोनसे गोनांसिन लिसोनखौ आङो सोलों हादों आरो गोबां गोरों गोरों मानसिफोरजों थाफानानै आंहा जिउआव गोबां लाभ जानो हादों बिनिखायनो बे प्रिथिबियाव थांनानै थासान्दि आङो जिउआव गोनांसिन सोलोंनो हादों बिनिखायनो आरोबाव आङो गोबां सानबावो सोलोंनो गोबां रोंगौथि मानसिफोरजों थानानै आंनि नांगौ बादिखौ आङो सोलोंनो हास्थायबावो